हलो जय झूलेलाल हरी ओम हा दादी जूतनि जी दुकान आहे जूता आहिनि असां वटि कंहिं जे लाइ खपनि दादी तव्हांखे अच्छा वॉक जे लाइ खपे तव्हांखे हा मिली वेंदव दादी जाम सुठो सुठो बिल्कुलु बिल्कुलु न थींदी दादी कहिड़ो नम्बर आहे तव्हांजे जूते जो जूता मूं वटि जाम प्रकारनि जा आहिनि तव्हांखे सुठो बढ़िया मिली वेंदो जी डायमंड जो दादी तव्हांखे जेको आहे उहो तव्हांखे वॉक जे लाइ खपे न डायमंड जा बि आहिनि असां वटि सुठे नमूने नई वैराइटी आयल आहे अछा हा मिली वेंदा तव्हां जे महिल अचो तव्हांखे मिली वेंदा असांजी दुकान ते सुठे में सुठा अघु यारहें सौ वारा बि आहिनि ॿारे सौ वारा बि आहिनि पंद्रहें बि आहिनि ॿई ॿई मिली वेंदा तव्हांखे जहिड़ो खपे दादी कोई वांदो नाहे तव्हांखे मिली वेंदो अघु बि तव्हांखे हिकदमि रीजनेबल लॻाए ॾींदासीं तव्हां खां कॾहिं वरिता आहिनि दादी असां वधीक पैसा तव्हां क़ाइमु जा कस्टमर आहियो तव्हां खां वधीक कान वठिबा दादी विश्वास डॉक्टर चंपल आहे साढी पंज सौ रुपये जी ईंदी दादी तव्हांखे उहो डाक्टर या जेके बिल्कुलु बिल्कुलु नरमु ईंदी डाक्टर जेके लिखी ॾींदा आहिनि न हुन ते हुनजो हाईफ़ाई ब्रांड जा ईंदा आहिनि उहे कंप कंपनी हा माल दादी रोज़ अच ईंदा रहंदा आहिनि अॼु बि मुंहिंजो हिकिड़ो पार्सल अचिणो आहे तव्हां अचो भले दादी मूं वटि कॉलिटी तव्हांखे बढ़िया ई मिलंदी शइ तव्हांखे सुठी मिलंदी हुन में कोई बि टेंशन न कयो तव्हां तव्हांखे तव्हांजे लाइ जेका डॉक्टर इहो डॉक्टर चंपल घुरियव उहा मिली वेंदव तव्हां इहो ॿारनि जी बि आहे शादी बादी अथव न घर में हा त वठी अचो ॿारनि खे बि जाम ॿारनि लाइ दादी हाणे जाम सभिनी जा मिली वेंदा तव्हां सॼी फैमिली वठी अचो असां वटि हर माण्हूअ जो हर वैराइअटी समुझो अॼुकल्ह जेके बि नवां फ़ेशन हलनि था ॿारनि जा सभु मिली वेंदव तव्हां जे लाइ जेको डॉक्टर लाइ घुरो था डॉक्टर चंपल उहा मिली वेंदव योगा जे लाइ तव्हांखे बूट मिली वेंदव तव्हांजे सेण जे लाइ जेको डायमंड आहे उहो इहो ॾियणो अथव बिना हील वारो सभु मिली वेंदो तव्हांखे तव्हां मुंहिंजी दुकान ते कंहिं महिल बि अचो दुकान खुलियल ई अथव जंहिं महिल बि अचो मां दुकान ते मिलंदमि तव्हांखे भले अचो हाणे तव्हां कलाकु ॿीं में अचो मुंहिंजो हिकिड़ो पार्सल छोकिरो खोले थो वेठो अचो भले हाणे थोरी देरि में अचो भले हा ठीकु आहे दादी ॿार खे ॿारनि खे गॾ वठी अचिजो जीअं हू पाए सघनि जीअं पाए करे पैर में बराबरि अचे ठीकु आहे जय झूलेलाल जय झूलेलाल